हा हॅलो पावलो ट्रेवल्स न्ही हा सर हांव तुमच्या बसीन ट्रेवल केल्लें सर किदें तुमचें मेन्टेंन्स बस किदें म्हूण सांग तुमचें इतलें बरें नांव पावलो ट्रेवल्स बरें चलता अशें म्हुणोन तुमचें हितूनसून हांवें बुकींग केल्लें गोवा टू बॉम्बे गेल्लें हांव जर्नी म्हाजी इतली सारकी वस्ट जाली म्हाका बेज्जार आयलो तुमच्या बसीचो मेन्टेंन्स ना मागीर म्हाका ए सी जाय आसलेली म्हूण तुमकां हांयें एक्स्ट्रा चार्ज केल्ले हा तुमकां एक्स्ट्रा पे केल्ले हांवें बट ती बी चलना मागीर सिटा सारकीं ना एजस्टेमेंट करपाक मेळना आनी तुमी मेन टायम तुमी सांगिल्लो टायम किदें आनी एक वर बस लेट आयली म्हाका थंय बेगीन पावचें आसलेलें बट हांव एक वर लेट जालें डिले जालें म्हाका तें जालें तें जालें बसीचो हॉर्न सारके ना मागीर तुमी स्टॉप सांगिल्लें पळय जेवणाक आनी रिफ्रेशमेंटाक आमी खंयी रावतली म्हणून ते बीन सारके ना तुमचें तो एके कडेन रावलो थंय वॉशरूम ना आमकां लेडिसांक पय परत परत वॉशरूम बीन जाय पडटा तो बी आमकां मेळुना इतलें सगलें जालेंत वयल्यान तुमी जर अशें कस्टमराचें बी कॅअर घेयना जाल्यार कशें जातलें सांग तशें केअर घेयना जाल्यार मागीर तुमकं बुकिंगय येवचे ना न्ही म्हजो पूण एक्सपिरियन्स सामको वायट आसलेलो हा किद्या बरें तुमचें इतलें बरें नांव आसा अशें म्हणून हांवें तुमचे कडेन बुकींग केल्लें तें जालें हेजे फुडें मातशें प्लीज मी मातशें बरें दवरा सरवीस तुमची तुमचो ड्रायव्हरूय आशिल्लो तो बरो नाशिल्लो ड्रायव्हराक किदें वागपाक सुद्दां येयना तो किदेंय विचारल्यार किद्या किदेंय सांगता मात्तूय ताका दुसऱ्याक रिस्पेक्ट दिवन कशें वागपाचें तें जमना इतलें अशें कशें सर तुमचें आसता ड्रायव्हर बीन तेंकां एटलिस्ट वागणूक तरी सांगां आमी आतां कस्टमर तुमचें तेन्ना तुमची सरवीस आमकां सारकी दिवंक जाय न्ही तुमी हा हेजे फुडें मातशें प्लीज हें करात आनी मातशी ए सी बी मेन्टेन्स बी गाडयेचें पळयात किद्या आमी रातची बी वता पळय ट्रेवल करून रातची मागीर वाटेर बस बंद पडली आमी भुरग्यांक घेवन आसता लेडीज आसता सांगो येयना न्ही रातचें किदें घडत ना घडत आमी आमचो जीव तुमच्या हातीन दिल्लो आसता कोण ड्रायव्हर आसता ताज्या हातीन ताणी गाडी चलोवंक जाय सारकी पळय सर आनी आमकां हें न्ही वाटेर किदेंय एक्सिडेंट जावंक शकता किदेंय जावं शकता गाडयेचो मेन्टेंन्स ना गाडी ब्रेकडावन जाली खंयी किदें जालें जाल्यारूय आमकां त्रास एक्चुली तुमची सरवीस सामकी बरी आसता म्हणून आयकल्लें म्हणून आमी तुमचेच कडेन बुकींग करूंक आयल्ली आतां म्हजो मात तुमचो नेक्स्ट टायम प्लीज मातशे सारके दवरात आनी कांय ना हा थँक्यू हा